हाँ जी

देखो अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग रेट होती है आपको बुलेरो चाहिए या हमारे पास बहुत सारे रेटें हैं जैसे बुलेरो स्कोरपी आप कितने जने हो

हाँ ठीक है हाँ ज़्यादा दूर तो नहीं है पर हम एक किलोमीटर पर पंद्रह सौ रुपए लेते हैं हाँ पेमेंट आपका पंद्रह हजार रुपए हो सकता है नहीं ये नहीं चलेगा साढ़े चौदह हजार में डन होगा क्योंकि इससे कम का रेट है ही नहीं हमारे पास हाँ साढ़े चौदह हजार नहीं इतने में तो होता ही नहीं है कहीं भी चले जाओ आप मैं घर के हिसाब से आपका कम कर रही हूँ वरना कोई कम नहीं करता हाँ ए सी लगी होगी हम हम सुविधा पूरी देंगे आपको नहीं ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और जगह जाना है और किराया देना पड़ेगा पहले आप आपको जहाँ मंदिर जाना है न उसी का किराया में बता रहा हूँ आपको हम आपको ओम कालेश्वर मंदिर जाना है न और कितने दिन रुकोगे इधर दो दिन का टूर है आपका तो कब जाना है परसों हाँ

नहीं ड्राइवर कोई दूसरा है मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ है हम सिर्फ किराए पर देते हैं गाड़ी ड्राइवर न्यू है अच्छा है अच्छा है

नया नहीं है पुराना ही है दो साल से हमारे इधर काम कर रहा है हाँ सुरक्षा के साथ आपको घनी झाड़ियों के बीच से ले जाएंगे हाँ और कहाँ कहाँ घूमना है ये भी बता देना और हमारा ड्राइवर नशा पता भी नहीं करता है हाँ तो उसका किराया अलग देना पड़ेगा क्योंकि वो अजमेर से बहुत दूर है हाँ तो उसका किराया भी हम साथ में घर की हिसाब से जोड़ देंगे हम आपके लिए हाँ कहाँ आपका एड्रेस देना अजमेर में किधर हो आप रहते हो आप गीता भवन के सामने हाँ ठीक है ड्राइवर लेकिन